वजन बढ़ाने के घरेलू उपाय वजन को बढ़ाने के लिए हमेशा हमें ध्यान रखना चैहिए कि शुद्ध एवम शाकाहारी भोजन करें जैसे कि सुबह उठते से केले का सेवन करें और केला खाने के बाद में उबला हुआ चन्ना मूंग आदी खा सकते हैं वजन हमारा निरंतर बढ़ेगा जितना ज़्यादा हो सके हम घर पर बना हुआ भोजन ही खाएँ जैसे जैसे कि हम लोकप्रिय तरीके से गाजर का हलवा गोभी पत्ता गोभी मूली आदी का सेवन कर सकते हैं हमेशा ध्यान रखें कि उबला हुआ खाना नहीं कम उबला हुआ खाना खाना है और हमेशा अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए डाइट का पर विशेष ध्यान देना है किसी भी प्रकार से हमें हमेशा घरेलू उपाय करते हुए घर में बनी हुई दलिया रोटी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करें एवम जिम का उपयोग कर हमेशा घर में बनी हुई रोटियाँ खाएँ ज़्यादा वजन बढ़ाने के लिए केला मूली गाजर गाजर आदी चीज़ों का सेवन करना चाहिए ताकी हम अपना वजन बढ़ा सकें घरेलू एवम देशी उपाय इस प्रकार है